हमरा यहाँके मिट्टीके खूबी छै जे हर तरहके पौधा यहाँ पर उत्पन्न होइत छै आ बचपना अवस्थामे तऽ सभ देखैमे आनन्ददायके होइत छै कहावत तुलसीदासके ओ बड़ छोट कहत अपराध सभ अपने आपमे ईश्वरत्व से भरल पूरल पृथ्वीसँ उत्पन्न होइत छै एहि बेर यहाँके वातावरणमे रहबाक कारण हम सभक ज्ञान ई छै जे आम छै कटहल छै बेल छै ई फूल हइ ये ओखद हइ एकर पहचान जन्मजात प्रवृत्तिसँ आबऽके कारण हमरा सभमे समाहित छै एहिसँ हम जनैत छी जे ई फूल गेन्दा हइ चमेली हइ जूही हइ आँवला हइ